हां तुस कम्पनी तू बोल्ला दे नेईं में दुपट्टा मंगाया हा अज्ज दो तरीक होई तुसें आक्खया हा ठाई तरीक तक पुज्जी जाग करबा चौथ बी होई गेई एह दुपट्टा में करबा चौथ गी लेना हा ते तुसें एह् थुहाड़ा कोई ढंग ऐ एह् अगर तुसे अपने गाहकें गी टैम दित्ता ते कम स कम उस तरीका उपर अपना समान पजाई ओड़ो कम से कम आदमी ने नमा दुपट्टा लैना हा करबा चौथी र ते तुसें पूरा मेरा मूड गै खराब करी ओड़ेआ मिकी इन्ना चाऽ हा कि में नमां दुपट्टा लैना हा अपने करबा चौथी उपर ते तुसें पूरा गै मूड खराब करी ओड़ेआ मेरा एह् इयां मन खराब होई गेआ ते फ्ही लोकें नमें नमें दुपट्टे लैते दे होंदे करबा चौथी र में बी चाऽ करियै सोचे हा तुआढ़ी कंपनी ऐ एह् ते एह् टाइम होंदा कुसै आर्डर आखेआ ठाई तरीक तक पजाई ओड़गा अऊं ते तुसें तरीक अज्ज दो होई गेई ठाई तरीक ते दौ तरीक किन्ने दिन होई गे एह् तरीका नेईं ऐ थुआढ़ी कम्पनी दा इयां चलदियां गे कंपनियां तुसें कम से कम कुसे आर्डर अगर पुजदा हा ते हां करनी ही नेईं पुजदा हा ते तुसें मना बी ते करी सकदे है एह् आर्डर नेईं इन्नी तरीक नेईं पुज्जी सकदा तुसें आपूं गै आखेआ खरा भला तुसेंगी ठाई तरीक तक पुज्जी जाग ते ठाई तरीक ऐ अज्ज तुस मेरे पैसै बापस करी ओड़ो कुसै रुपये कुसै जोड़ी जाड़िये रुपये किट्ठे कीते दे होंदे नमियें चीजें आस्तै तुस इयां गै कुसै दा मन खराब करना फ्ही मेरे रुपये तुस बापस करो ते एह् में थोहाड़ा दुपट्टा हून तुस आपूं गै लेई लैओ दुपट्टा हून इयां लेई लेगी हट्टिया जेइयै इत्थै साढ़ियां ह्ट्टी बी थ्होई जंदे दुपट्टे कोई साढ़ा ग्रां इयां थोह्ड़ा ऐ पर में इत्थां दिक्खेआ जे अजकल आन लाइन थ्होंदे दुपट्टे ते में उत्थां दा में दिक्खेआ मिकी बड़ा शैल लग्गेआ ते मे है चल लाल दपटा करबा चौथी र किन्ना सोहना लग्गना ते नां उत्थां दा मिगी हट्टी दा आह्नना जोगड़ा छोड़ेआ ते ना अपना तुस आदमी भेजेआ तुस मेरी डिलीबरी तुस कैंसल करो ते एह् नेईं में चाहिदा थोहाड़ा दुपट्टा ते ना किश गल्ल ते मेरे पैसे बापस भेजो जियां मर्जी हां इयां जेकर ब्याज लाना तुसें ब्याज बी लाई ओड़ो जेह्का साढ़ा मन खराब होया इयां नेी तुस अपने गाहकें कन्नै इयां नेई चलदे गाहक तुस असेें ई ग्रांई नेई समझेओ अस बी पढे़ लिखे होंदे आं ग्राईं कोई इयां नेईं होंदे न हां एह् कपलेंट में थोहाड़ी करानी होगी ते ओ ह्बी उप्पर तक पजाई सकदी आं इयां नेईं चलदे कंपनियां ठीक ऐ फिह् मेरे पैसे बापस करो